दिक्खो जी में नच्चने च हिस्सा लैता हा महाराज इक बारी अ'ऊं पंजमीं पढ़दा हा ते उत्थें साढ़ा पंदरां अगस्त हा उत्थें मिगी उ'नें इक गाने आस्तै स्लैक्ट दो गाने गाए में ते मिगी उ'नें आखेआ के दूए स्कूल जाना हा जियां असें करने गी नच्चने गी नच्चने गी जाना हा ते गाने गूने गाने गी जाना हा डांस बी ऐहा हा ते गाने गाने गूने बी गाने हे उत्थें मिकी एह् सिक्खेआ हा में केह् कीता के में में बारिया बारिया गाने गाने हे ते में इक्कै बारी गाई ओड़े ओह् ते नच्चने गी बी इक्कै बारी नच्ची गेआ में ते इक पैह्लें गाना हा ते इक बाद च गाना हा ते फ्ही उत्थुआं मिगी एह् सिक्खेआ थ्होई कि मिगी उत्थुआं के पैह्लें इक जिस जेह्का नांऽ बोले दा ते उ'यै गाना गाना पौंदा फ्ही दूई बारी में अठमीं पढ़दा ते उयै स्हाब होएआ पर उत्थें में थोहड़ा समझे दा हा सिक्खे दा पैहलें ता ते मेरा नांऽ बोलेआ ते में उत्थें चार पंज गाने गाए ते अनाम अनूम टांफियां थ्होइयां असेंगी खाने गी कापियां थ्होइयां पैन थ्होऐ उसलै ओह् बड़ी इ'यां बड़ी खुशी दी गल्ल कि असेंगी अनाम अनूम थ्होएआ फ्ही दसमीं च बी होएआ ते बाकी इ'यां अस ग्रांऽ च अस इ'यां बी जंदे हे ओह् डोगरी च भाखां भूखां गाने गी इ'यां बी जंदे हे थोह्ड़ा इ'यां जो सिक्खने गी बड़ा किश थ्होएआ मेरा जेह्का ऐक्सपिरिंस रेहा गाने दा नच्चने नुच्चने आस्तै ते बाकी जेहका इ'यै स्हाब होंदा कि बाकी ग्रांऽ ते चलो साइयां सुइयां सिटी च होंदा जेह्का होंदा महाराज इत्त बड़ा मुश्कल होंदा ग्रांऽ च निं होंदा ऐ मुश्कल ग्रांऽ च क्योंकि ग्रांऽ च जेल्लै ढोल बज्जै तां बंदे दा नच्चने गी मन करी जंदा ते कंपीटिशन होंदा इ'यां पंदरां अगस्त गी होंदा ते उत्थे बड़े हारे दूए दूए स्कूलें दी जागत होंदे आए दे फ्ही उं'दे बिच्च आपें बिच्चें कंपीटिशन होंदा एह् कोह्का हून शैल नच्चदा ऐ ते कोह्दा शैल गाने लांदा ऐ फ्ही ओह् कंपीटिशन होना जेल्लै तां फ्ही असें ओह्दा अनाम थ्होंदा ते मिगी पंजमी च अनाम थ्होएआ हा मिगी उस बेल्लै इ'यां फ्ही अट्ठमी फ्ही थ्होएआ ते दसमीं च लाए हे त्रै चार गाने ते दसमीं च मिकी जरूर थोह्ड़ा मता अनाम थ्होएआ हा ते नच्चना नुच्चना शैल गल्ल नच्चन नुच्चना बी चाहिदी बाकी कोई